मौसम और कोई महत्वपूर्ण त्योहार या कार्यक्रम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा समय है देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे केदारनाथ आने के लिए सबसे अच्छा समय होता है जैसे कि मई से अक्टूबर तक आने के बीच क्योंकि इस समय मौसम बहुत ही अच्छा सुहावना रहता है इस समय आपको वहाँ के त्योहार भी देखने के लिए मिलते हैं केदारनाथ जाने का अलग ही वह एक मौसम रहता है जैसा कि सावन सोमवार और भी जैसे कि मासिक शिवरात्रि वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है वहाँ पर इस समय बना केदारनाथ नाम जो मेला भी देखने से किसे मिलता है देखने को मिलता है कि वहीं के पहाड़ी वहाँ के पहाड़ी लोगों द्वारा लगाया जाता है वहाँ पर तरह तरह के चीज़ें भी वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें भी देखने मिलते हैं मैं ख़ुद वहाँ इसलिए समय पर गई थी मैं वहाँ पर जैसा कि इस समय वहाँ के भैरव उत्सव में मनाते हैं क्योंकि वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है और उनको वहाँ सेनापति भी बोलते हैं जैसे कि नदी में प्रवाहित किया जाता है केदार घाटी के लोग तीर्थ पुराहितों सालों में परम्परा को जैसा कि निभाते हैं जैसा कि मैं आज रात रक्षा बंधन के एक दिन पहले केदारनाथ धाम अन्य कूट मेले में मनाया जाता है अतः जैसा देखा जाए तो उसके दौरान रात केदारनाथ बाबा के कपाट खुले रहते हैं भक्त बाबा के केदारनाथ दर्शन करते हैं उसके साथ ही जैसा कि बाबा के केदारनाथ को नए अनाज में भोग भी लगाया जाता है अन्य कूट मेले में लगने के पीछे मान्यता है हम देखते हैं कि जैसा मैं आपको बताना चाहूँ अनाज में होने वाले सारे विष को भगवान शिव धारण कर लेते हैं भगवान शिव के विष को धारण करने के बाद मनुष्य का फिर नया अनाज खा लेते हैं अच्छा आयोजन विश्वनाथ के मंदिर गुप्त काशी में किया जाता है और मैं बताना चाहूँ गेंदों के फूल वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से सजे रहते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे भी लगे होते हैं